हाँ हमको एस्टेडियों से हमको एक छोटा फीस वाला फोटो भिचवाना है आपका एस्टेडियो से कितना दाम में कीचे खींचते हैं

तो सादा का सादा फोटो का क्या रेट है सादा फोटो का क्या रेट है रंगीन फोटो का क्या लेट ना रेट है कुछ तो बताइए सादा का साठ रुपये लेते हैं रंगीन को पचास रुपये लेते हैं तब ना हम अपना आदमी को अपना लेकर आएँगे मेरा गाँव भी गिकता है हाँ ओए छोटे वाला फोटो लेना है कितना ना आप बनाइएगा मेरा गाँव में मेरा गाँव में बिकता है तीस रुपये में आप चालीस रुपये बोलते हैं कितना तो कितना हमको जरूरी काम है कितना समय लगेगा कितना जल्दी दे सकते हैं तब हम आएँगे तो हमको यहाँ गाँव में कम देता है तो ही बोले हैं कि इतना में यहाँ बेचते हैं तो आप इतना ज्यादा बोलते हैं तो ई मिला दे बोलिएगा तब ना वहाँ पर जाएँगे तो एस्टेडियो से फोटो खिंचवा के लाएँगे तो अपना कोई चीज भा कोई अथि में लगेगा तो हम देंगे तो बढ़ियाँ बढ़ियाँ कर

तो समय के कितना कितना लगाइएगा कितना जल्दी दे दीजिएगा तो एक घंटा में बन जाएगा